क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आप लिखना चाहते हैं हाँ मैं अपनी हर बात को लिखना चाहता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे गाँव समाज कि बेटियाँ हो गई उनको अपने घर से जाने का जो घर के जो गार्जियन होते हैं उनको जाने का मौका नहीं दिया जाता उनको सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा या फ़िर मतलब तमाम तरीके की अपनी बात रख देते हैं उन लोगों को आगे नहीं जाने देते हैं तो इस प्रकार से उनको समस्या होती उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मतलब रोक टोक है उनको मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है तो इस वजह से उनको तकलीफ होती है वह अपने भविष्य में कुछ कर नहीं पाते हैं उनको मतलब पूरी तरीके से ना उनकी मर्ज़ी से पढ़ाएँगे ना उनकी मर्ज़ी से लिखने देंगे उनको उसके जैसे कुछ आगे और करना है तो उसको नहीं करवाकर कुछ और मतलब और करवा देते हैं उनको बाहर जाने का मतलब बाहर नहीं जाने देते हैं और जैसे बेटियाँ जैसे पेट में रहती हैं बेटियाँ तो तो अगर डॉक्टर से पता कर लेंगे जाँच करवा लेंगे अल्ट्रासाउंड करवाकर अपने बेटियों को यह मतलब पेट से गिरवा देते हैं तो इन सब तरीके से मतलब यह सब चीज़ों से लोगों से लोगों को गलत मतलब वह गलत असर पड़ता है ऐसी कोई बात नहीं हमें बेटियों को अपने बेटों को भी बढ़ावा देना चाहिए अच्छे से ताकि वह आगे हमारा नाम कर सकें अपने भविष्य में काम करें अच्छे से नाम करें देश का नाम रोशन करें इन सब चीज़ों पर मतलब इतना इन सब चीज़ों को छोड़कर और जो नेगेटिव बिलकुल भी ना सोचे हमेशा अच्छा सोचे और अच्छा करें यह सब अच्छा दें